ہمارے علاقے میں کے سب سے مشہور کھیل ہیں لوڈو اس میں چار آدمی کے ساتھ کھیلی جاتی ہے وہ ہم لوگ اسی کھیل کو سام کے سمے کھیلتے ہیں اس میں چار رنگ ہوتی ہے پیلا بلو ہرا اور لال ایک کا پاسہ ہوتا ہے اس پہ چھ انک تک لکھی جاتی ہے اور ایک گوٹی میں ایک پ گوٹی میں چار ڈس رہتی ہے اور وہ ساری ملا کے سولہ پس کی گوٹی رہتی ہے اور ایک پاسہ رہتا ہے اور ہم ہمارے یہاں اس کھیل کو سب بہت من سے ہی کھیلتے ہیں یہ کھیل سب کو بہت پسند آتا ہے اور اس کھیل سے ہمیں کچھ فائدے بھی ہیں جیسے کہ ہمارا دماغ بھی اس سے تیز ہو سکتا ہے اور ہمیں کہیں کھیل کودنے کے لیے کہیں اور نہیں جانا پڑتا اس کھیل میں ہم اپنے پریوار کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ اپنے بہن کے ساتھ بھی کھیل سکتے ہیں یہ کھیل بہت ہی ایزی ہوتا ہے اس یہ اکثر کسی کے فون میں بھی ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے اس کھیل کا نام لوڈو ہے اور یہ کھیل بہت ہر جگہ پورے ورلڈ میں اسے کھیلا جاتا ہے یہ کھیل بہت زیادہ مشہور ہے اور اس کھیل سے ہمیں بہت بینیفٹ بھی ہے جیسے کہ ہم اگر کبڈی کھیلتے ہیں تو اس سے ہمیں چوٹ بھی آ سکتی ہے اور اس سے نہیں آ سکتی ہے بس ایک جگہ بیٹھ کر ہی کھیل سکتے ہیں کبڈی ہوا کیرم ہوا کیرم بھی ہمیں ہم ہمارے یہاں بہت فیمس ہے کیرم بہت اچھا کھیل ہے وہ بھی چار لوگوں کا کھیل ہے اس میں ایک رانی رہتی ہے اس گوٹی کا کلر ریڈ رہتا ہے اور باقی آدھا بلیک اور آدھا وائٹ رہتی ہے اسے کیرم بولتے ایک بورڈ رہتا ہے اور لوڈو میں بھی چار جان رہتے ہیں لوڈو بھی بہت اچھا کھیل ہے اسے ہمارے یہاں بہت دل سےے کھیلا جاتا ہے